नमस्ते नमस्ते में ना तिन चार सूट सिआने जे तुसें नमें डिजाइन तुस सी उड़दे ओ घर ब्याह ऐ जुड़़े दा ते फिर में नमें सूट सिआने नमें डिजाइन दे कोई शैल शैल कोई सनाओ हां कनेह् डिजाइन तुस सींदे ओ अवा शैल आं में सूटें दे इयां नाप देई जांह्ग आह्निए शामी बेल्लै शैल सीने न थोह्ड़ी जल्दी चाहिदे हे ठीक ऐ कदूं धोड़ी सी उड़गे तुस डिजाइन शिजाइन कोई दस्सी देओ आह्नी आं शाम्मी बेल्लै ठीक ऐ